बात इहाँके रहल कि शेयर मारकेट शेयरमार्केटमे जहाँ तक हम जानि रहल छी कि उतार चढ़ाब तऽ होइते रहै छै बहुत एहन मतलब कि कम्पनी छै ओकरामे आदमी सभ पैसाके देखै छियै इन्वेस्ट करै छै हाँ अगर मतलब अच्छा रहलै तऽ ओ काफी ऊपर तक पहुँच जाइत छै आ किस्मत एतऽ कहै नइ छै गाउँ देहातमे किस्मतो कऽ बात होइ छै किस्मत अच्छा छै तऽ ऊपर गेलियै आ नइ तऽ निचाँ फेरो आबि गेलियै तऽ ओहे सभ बात होइ छै उता उतार चढ़ाब वा बहुत दखै छियै आइ काल्हि डिजिटलके जमाना छै मौल सभमे बहुत एप्लिकेशनो सभ आबै छै जेकि ओकरा पर लड़का सभ इन्वेस्ट करै छै पैसा लगाबै छै ओतना पैसा अगर ओकरमे श शेयरमार्केटिङ्गमे अगर अच्छा रहलै तऽ ठीक तऽ ऊपर चलि गेलै नहि तऽ फेर डुबि गेलै आ अगर काफी टाइम अगर हम लगाए कऽ छोड़ि देलियै पैसा तऽ काफी अच्छा प्रोफिट भए सकैत छै अगर ओ अच्छा रहलै बिजनेस तऽ